नमस्ते मैडम सबी सही है मैडम कुछ हमारा तबीयत खराब है कुछ बताएँगी हाँ हम हमारे पेट में न पीड़ा होता है नहीं अभी जाँच उसका नहीं कराए हैं पर पेट में पीड़ा होता है खा पी लेते हैं तब भी पीड़ा होता है और कभी काल नहीं खाते हैं तब भी पीड़ा हो जाता है क्या करना होगा इसके लिए हमें अच्छा तो किसे ये सब कहाँ पर हो जाएगा अल्ट्रासाऊंड कहाँ पर करवालें किसके यहाँ पहले जांच करा लेते हैं अपने बलड का भी जांच करवा लें अच्छा सब जाँच कराने के बाद और ये भी कुछ बता दीजिए जैसे साथ की की इलाज कराते कराते कितने पैसे तक पहुँच जाएँगे हम अरे अरे तो कुछ तो बता दीजिए कुछ पैसे में कमजोर हैं हमारे पास इतने पैसे न हों तो अब इलाज के बाद आप बिल अधिक गिरा दें तो हम क्या करेंगे अगर पेट में अगर कुछ निकल गया उसका जांच कराने में कितना तक का खर्चा हो जाएगा ये तक बता दीजिए

तो बिल भी तो अलग अलग होगा ना पैसा भी तो अलग होगा पथरी का ऑपरेशन करेंगी तो कितना पैसा लग जाएगा ये तो बता दी चलिए अच्छा धन्यवाद डॉक्टर साहब